مجھے کھانا پکانے کا بہت شوق ہے مجھے بہت سارے کھانے پکانے آتے ہیں میں بہت کچھ بنا لیتی ہوں جیسے کہ بریانی بریانی میں بھی بہت ساری قسمیں آتی ہیں مجھے جیسے کہ کولکاتا بریانی حیدرآبادی بریانی مٹن بریانی اور بھی بہت کچھ آتا ہے جیسے کہ بٹر چکن اور پھر پلاؤ زردہ شامی کباب یہ ساری چیزیں بھی بہت اچھے سے آتی ہے بنانے اور لوگوں کو میرے ہاتھ کا کھانا بھی بہت پسند آتا ہے اور ان سب کے علاوہ جو مجھے سب سے اچھی چیز اور آسان چیز لگتی ہے وہ ہے میگی وہ بہت کم وقت اور آسانی سے بن بھی جاتا ہے اور انسان ایزلی آسانی سے کھا بھی لیتا ہے اور محنت بھی بہت کم لگتی ہے اس میں